ہمارے شہر کی آب و ہوا بہت اچھی ہے یہاں پر پولوشن کی کمی ہے یہاں پر پیڑ پودے بہت ہیں یہاں کے راستے صحیح ہیں یہاں کی جو لائٹیں ہیں لائٹ کا انتظام صحیح ہے یہاں پر پانی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی صحیح ہے یہاں پر ندی بھی پائی جاتی ہے اور آس پاس کے علاقوں میں ہریالی ہے جس کی وجہ آب و ہوا خوش گوار اور اچھی ہوتی ہے یہاں پر سورج کی روشنی بھی اچھی آتی ہے اور یہاں پر جو ہے سبھی ذرائع تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی سبھی ذرائع ہیں سب اچھے ہیں